हमसब माछके लिए जाइत छी तैआरी करैत छी मछली मारैके लिए जाइत छी नदी किनारमे बगलेमे नदी पड़ैए हमरा सबके बूढ़ी गण्डक गण्डकमे चलि जाइत छी गण्डकके किनारमे बैसलहुँ किछु बंशी लेने गेलहुँ बंशीमे थोड़ेक गेहूँके आटा लेने गेलहुँ आटा लऽ जाइत छी आटा बंशीमे लगा लगा कऽ पानिमे गिरबैत छियै तऽ किछु माछ आबिके किछु पोठिओ फँसि जैए किछु एकाध गो गैंची आर ओहो सब फँसि जैए इएह सब माछके हमसब लबैत छी घींचैत छी तऽ घींचलाके अनलहुँ घर लनैत छियै आ घर अनलाके बादमे दऽ दै छिअनि बस भंसिआ हमर लऽ कऽ बनबैत छथि तब एहन होइत छै तऽ हमरा सबके ओहि दिन माछ नहिओ होइत छै तऽ हमसब की करैत छियै ओहि समयमे कोइ ढङ्ग से मछली कऽ कऽ आ मछलीके अर्जन करैत छी